جی گڈ مارنگ سر سر مجھے موبائل چاہیے تھا تو کیا آپ موبائل شاپ سے بات کر رہے ہیں جی جی سر مجھے سیمسنگ کا موبائل چہیے تھا تو آپ سیمسنگ میں کیا کیا کوالٹیز ہیں کیا آپ اس کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں

جی جی جی سر مجھے تو ہائی کوالٹی کا چاہیے جیسے سیمسنگ ایس ٹوئنٹی فور الٹرا ہے یا ایس ٹوئنٹی تھری الٹرا ہے تو ہائی رینج میں چہیے سر جس میں کیمرے کی کیمرے کی کوالٹی بھی زبردست ہو اور اس کی بیٹری کی مطلب زبردست کوالٹی ہو تو ایسا مطلب چاہیے سر کہ جو زیادہ مطلب ٹائم تک میں اپنے پاس رکھ سکوں جس کو سر پرائس کا تو کوئی مسئلہ نہیں کتنا بھی چاہیے ون لیکھ ٹو لیکھ کوئی بھی ہو چلے گا اپنے کو بس اچھا ہونا چاہیے سر اٹس اوکے جی جی جی جی جی جی تو سر جی جی جی جی جی جی سر اس کے ساتھ اپنے کو کیا جیسے چارجر ہے یا اس کے ساتھ بلیوٹوتھ ہے تو کیا یہ ساری چیزیں اویلیبل رہیں گی یا الگ سے لینا پڑے گا اپنے کو یہ جی اچھا اٹس اوکے سر سر اس اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی اور موبائل مطلب جو ہو اپنی مطلب پسند سے بتا سکیں تاکہ ہم اس سے زیادہ اچھا اگر کوئی ہو جی اچھا اٹس اوکے سر اٹس اوکے سر سر یہ کیش کیش مل سکتا ہے یا اپن جیسے ای ایم آئی کر سکتے ہیں اس سے تو کیا دونوں سے ہو جائے گا یا نہیں اٹس اوکے سر تھینک یو سو مچ